میں صبح تاریخ دس بجے پرانا قلعہ روڈ لکھنؤ سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے ایک پرانی چار منزلہ عمارت زور سے گری زمین کافی زور سے ہلی اور آس پاس دھول کا غبار چھا گیا لوگ چیختے ہوئے بھاگے بھاگنے لگے اور کچھ لوگ تو عمارت کے نیچے دب گئے حالات بہت ہی خراب تھے میں نے فوراً اپنے موبائل نمبر ایک سو بارہ ایمرجنسی نمبر ڈائل کیا میں نے ہیلو میں ریحان بول رہا ہوں یہاں ایک عمارت ابھی ابھی گر گئی ہے بہت لوگ اندر اندر دب گئے ہیں آپریٹر آپ لوکیشن بتائیں میں یہ حادثہ پرانا قلعہ روڈ پر ہوا ہے قلعہ مسجد کے پاس کے آس پاس آپریٹر کیا کسی کے جان جانے یا نقصان ہوا ہے جان کا نقصان ہوا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اندر پھنس گئے ہیں چیخ چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کچھ لوگ زمین زخمی ہوئے ہیں اور اور ایک بوڑھا آدمی بے ہوش ہے